हमारे ऐतिहासिक जीवन में बहुत से महान नेता हुए हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेई और ए पी जे अब्दुल कलाम जैसे महान नेता हमारे देश के लिए बहुत ही योग्य सिद्ध हुए हैं उसी तरह हमारे ऐतिहासिक काल में बहुत से राजा भी थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा भी थे आज हम अपने दादा या पिता से उन के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक करने के लिए राजा विदेशी राजाओं से लड़े थे जिन के गुरु आचार्य चाणक्य थे और भी राजाएं थे जो महान गुरुओं से शिक्षा पा कर और निर्देश पा कर अपने जीवन काल में बहुत ही महान काम किए थे वैसे ही अटल बिहारी वाजपेई का भी बहुत बड़ा योगदान उन्होंने हमारे

उन्होने हमारे जीवन में पहला अंतरिक्ष यात्रा किया था और उसकी स्टार्टिंग की